आलासिफोरखौ फैखांनायनि उनाव न'आव मोनफैनायनि उनाव जिरायनो थाखाय जिराय होबाय जिरायग्रा खथायाव लांबाय आरो बेनि उनाव जिराय होनानै रेस्ट लाहोनानै दै होबाय दै गांनानै आरो साहा पानि लोंहोबाय लोंहोखांनायनि उनाव दसे जिराय होनानै थाबाय रेस्ट लाहोबाय बेनि उनाव बेनि उनाव ओंख्रिफोरखौ संबाय गोथाव गोथाव बिदिनो आलासि फैबाय नालाय बेदर जाहोबाय बेदर अनलाजों दाउजों एम्फौ भाजा साम' भाजा साम'जों सबाइजों आरोबाव साम'आबो भाजा जाजायो जाहोबाय मा मोनो बेखौनो जाहोबाय संनानै आरो बेनि उनाव आलासिफोरजों रायज्लायबाय मोजां गाज्रि जाखां लोंखां मोजां गाज्रि रायज्लायबाय न'खरनि खोथा सोंलाय लायबाय उदिस लाबाय सोर मा खालामो सोर मा खालामा मा खालामगासिनो दं गासैखौबो सोंलायनानै लाबाय मोजां रायज्लाय लायनानै लाबाय आरो दुखु सुखुखौ नायलायबाय आलासिफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामबाय बेनि उनावहाय दसे रेस्ट लाखांनायनि उनावहाय आलासिफोराबो रेस्ट लाखांबाय बेनि उनाव दुगैयै लोबै आलासिफोरा रेस्ट लाखांनायनि उनाव थांनो मोनबाय थांखांनायनि उनाव आलासिफोरा गावसोरनि जाग्रा लोंग्रा एबा माबा माबि हरफाबाय आरो जाग्रा लोंग्राफोरखौ ओरैनो एसे मेथाइ आरि बायना हरबाय गथ'फोरनो गोदै गोबाब जाग्रा आरो बेखौ जाखांनानै हरबाय होनबा थांबाय आलासिफोरा